کھانا پکانے کے لیے میرا سب سے پسندیدہ چیز بریانی ہے مچھلی ہے اور چکن ہے کیونکہ ان میں محنت زیادہ ہوتا ہے اور محنت سے پکائے جانے کے بعد کھانے میں مزہ بھی بہت زیادہ آتا ہے اسی وجہ سے کھانا پکانے کے لیے بریانی چکن اور مچھلی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس لیے پسندیدہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے محنت تو لگتے ہیں اور زیادہ لذیذ بن پاتے ہیں محنت کے ساتھ اسی وجہ سے کھانے میں بھی اچھے لگتے ہیں